तऽ सुतिके उठै छिए तऽ सूर्य भगवानके देखै छिए परनाम करै छिए तब मुँह हाथ धोइ छिए तकरबाद गोसाइँ डुबै छै तब फेर परनाम करै छिए हमराके मानै छिए सूर्य भगवानके इहएसब ने करबै आओर खेती पथारी करै छिए देखभाल करै छिए आओर कि करबै सूर्य भगवानके तऽ मानिते रहै छिए हमरा आओरके डुबै छै तैओ उगै छै तैओ फेर नहा धोके फेर मानै छिए परनाम पाती करै छिए